हैल्लो मैडम जी केह् हाल ऐ मैडम जी मेरे सिर बड़ी पीड़ होआ दी ऐ कन्नै गोड्डे बी हैनी चला दे हां मेरे गोड्डे बड़ी पीड़ ऐ चलोआ दा हैनी ऐ आहो हैनी चलोआ दा मेरे कोला गोड्डे बड़ी पीड़ ऐ हां जी हां जी हां जी ठीक ऐ मैडम जी आहो आहो किस दिन बैठना तुसैं ठीक ऐ ठीक